नमस्ते नमस्ते हाँ मिल जाएगी मिल जाएगी कौन पा परेशानी दिक्कत है आ कर दवा ले जाईए सर दर्द है तो आ जाना ना दवा लेने आ जाना दवा ले जाना अच्छी भी दवा दवा मिलती है हर एक चीज़ की दवा मिलती है यहाँ रामनगर हास्पिटल हाँ हो जाएगा हो जाएगा आने पहले आएगी तब हाँ हमेशा खुली रहती हैं मेडिकल हर एक चीज़ की दवा मिल जाएँगी हर एक चीज़ की जो भी दिक्कत परेशानी हो हर एक चीज़ की दवा ले जाना हर एक चीज़ का दवा मिल जाएँगी पैर वैर दर्द करती हैं तो आ जाना दवा ले जाना फीका खान पीन यह बढ़ा देना हाँ हाँ खान पीन कुछ बढ़ा देना पालक फालक की सब्ज़ी खाती हैं विटामिन है गोभी का सब्ज़ी खाओ हरियरे हरियर खुल जाएँगे सात बजे से सारा दिन भी खुल जाएगा हाँ सारा दिन भी खुला रहेगा जाये जो है बीच में जब भी तो टाइम नहीं हो तब भी आना हाँ दवा मिल जाएँगी ना दवा ले आने तो दी दवा मिल जाएँगी चाहे जब आना जब भी तू भी टा टाइम रहेंगी तब ही आना

वही जो सुबह सात बजे आठ बजे से आना चाहे जब में आना सारा दिन भी खुली रहे हाँ मैं रहती हूँ रहती हूँ चाहे जब आना दवा ले जाना हाँ हमेशा यहीं रहती हैं चाहे जब आना जब भी तुम्हें टाइम मिले तब भी आना दवा ले जाना दवा मेरा पास है चाहे जब आना ले जाना तब भी तो हाँ आएँगी तब भी आएँगी चाहे जा का दवा ले जाना चाहे जा मूड़ भी दर्द कर रहा है गोड भी हर एक चीज़ का दवा है चाहे मूड़ दर्द करे चाहे पेट दर्द करत हो चाहे बुखार हो गोड़ हाथ हर एक चीज़ का दवा मिलती है नमस्ते नमस्ते